रुरल टिचींग म्हटल्यार गांवांतली शिकोवपाची पद्दत आनी अर्बन टिचींग म्हटल्यार शहरांतली शिकोवपाची पद्दत ह्या दोगनाय गजालींनी खूब फरक जाणाावता खूब म्हटल्यार खूब फरक आसा कारण वेगवेगळ टिचरी वेगवेगळ्या भाशेन शिकयतात अर्बन स्कुलांनी खूब एडवांस अशी टॅक्नोलॉजी आसता टिचरी वेल ट्रेन्ड आसतात आनी रुरल म्हटल्यार गांवांतल्या शाळेनी तांकां कसलो टॅन्शनूय नासता आनी तेंचे तितके एडवांस फेसिलिटी बी नासतात रुरल शाळेनी टिचरी येत भुरग्यांक वाचून दाखयतात शिकयतात अशे सादे सादे बारीक सारीक गोश्टी करून घेतात भुरग्यांक व्हडलोसो टास्क नासता भुरग्यांक टिचरींचो गांवांत भय सुद्दां नासता गांवान भुरगीं खूब कमी आसता जेज्या कारणान तांकां संवय आसता की एकट्या भुरगे टिचर एका भुरग्याचेर खूब फॉकस करता आनी तांकां तीच संवय आसल्या कारणान जर त्या शाळेंतल्यान भायर गेलीं दुसऱ्या शाळेन किंवां आनी खंयच्यार दुसऱ्या एनवायरमेंटान जाल्यार तेंकां तीच सवाय आसता की एका मनशान फूल फॉकस दिवपाचो पेंम्पर करपाचो जर धा भुरग्यां मदी तांकां शिकयली जाल्यार तेंच्या तकलेन वचनान गजाले दुसरी कडेन आसा ती अर्बन शाळेची भुरगीं थंयसर तांकां शंबर भुरगीं एका क्लासीन आसतात ती लक्ष दिवन आयकतात कित्याकी तांकां एकटेक इंडिविज्यूवल असो फोकस मेळना तांकां आपला आपूण करचें पडटा खुबशे गजाली टिचरींक सुद्दां तेंच पडलेला नासता भुरगीं आपूण घरा वचन शिकतात ट्युशना घेतात पण गांवांतल्या थंयसर अशें नासता गांवांत भुरग्यांकां घर कडेन बरें ट्युशनाकूय धाडिननी शाळेन शिकतात तितक्या हेच्या खातीर गांवांतली शाळा सुदरपाची गरज आसा टिचरीनी खूब एक्टीव इनवोल्वड इनवोल्वमेंट करून तांकां तेंच्या खातीर न्यू न्यू एक्टिविटीज इम्प्लिमेंट करूंक जाय तांकां खेळपाक व्हरंक जाय बाकीचे स्किल्स डेववलोप करपाचीे टॅक्नोलॉजी हाडूंक जाय ड्रॉइंगा तांकां स्टार्ट करूंक जाय तेंचे खातीर धाकटे धाकटे डिबेट स्टारट करूंक जाय कसो फुडें येवन बोलपा जाय बेजीक कम्युनिकेशन स्किल्स शिकोंक जाय आनी अर्बन अर्बन स्कुलांनी ह्या टिचरी भुरग्यांक असली गजाली शिकयतात तीं भुरगीं स्मार्ट आसता तांकां ती सगळ्यांत गजालींनी फुडें आसतात कसो बोलाप कसो कांय करप फ्रेंडां कां हॅडल कशीं करप बट गांवांतलीं भुरगीं ह्या गजालीन खूब फाटी उरता टिचींग मॅथडोलॉजी म्हटल्यार शहरांतल्या भुरग्यांक प्रेजेंनटेशनां दिवंक लायतात रिडींग करता तेंचो चडसो अभ्यास इंग्लिशन आसता आनी गांवांतल्यान भुरग्यांक गांवांतलीच भाशेन शिकयता तेंच्या खातीर प्रेजेंनटेशना बी तसले कांय नासता व्हडले व्हडले एक्टिविटीज अशे कांय नासतात टॅक्नोलॉजी अशी तांकां नासतात कंम्प्युटर बी शिकयनाना ना लायब्ररी फेसिलिटी चड दिनना दुसरे कडेन अर्बन टिचींग म्हटल्यार शहरान जें आसता तांकां खुबशे म्हटल्यार खुबश्यो गजाली अशे एक्सटर्नल आसता तांकां कंप्युटर शिकयतली तांकां डांस आसतली सेपरेट तांकां म्युजीक क्लासीस आसला खुबसा गायकाय आसता हे ज्या गांवांतल्या भुरग्यांक शिकपाक मेळना प्रेजेंनटेशना प्रेजेंनटेशना हो एक बेजीक गजाल जी तांकां फुडें येवन कॉन्फिडंस दिता धा जाणां भितन शंबर जाणां भितन कसो बोवप आनी कसो कॉन्फिडंटली आपल्याक कांय म्हणपाचो आहा आतां मांप ह्या तांकां बऱ्या भाशेन कळटा दुश्टी कडडेन आमच्या गांवांतलीं भुरग्यांक जर सांगलां प्रेजेंनटेशन करपाक जाल्यार ती लजान दर्दी जाता तांकां लज चड आसता तेंच्या फॅमिलींतलोय म्हणल्यार फॅमिली तेंची तशीच आसता तांकां मोटिवेट करना दीसभर आपल्याक कमी दाखव कया जमचना ताद दिवन जमचना थोमणें मारा दुसरे कडेन शहरांतल्या भुरग्यांचे पेरंट्चे भायर वयतात तेंकां खबर आसता भायलं वातावरण कसो आहा आनी तें वातावरणा प्रमाणें ती आपल्या भुरग्यांकां वाडोवपाक ट्राय करतात